हैलो अंजी राम राम जी आं जी दस्सो अंजी होना कोई तीन सौ चार सौ तगर आं जी दस्सो तुस किन्ना मतलब रेट बगैरा किन्ना होई सकदा आं जी जे तीन चार लाने होङन अच्छा जी ते आं जी आं जी कोई निं जेल्लै आपूं होग अस तुसेंगी दस्सी लैगे उप्पर ऐ घर ते गल्ल करेओ ठीक ऐ भी नेईं ठीक ऐ भी